बेगूसरायमे जेना डॉक्टर साहेब छथिन पेशेंट गेल देखबै लए तऽ देखलका बेलका बिल तिल जादा बनाय कऽ ककरो किछु केलकै इलाज करबै लए केलकै किछु सहीसँ नहि इलाज कराय पाबै छथिन नहि सहीसँ पूरा देखै छथिन आ मानि कऽ चलियौ सभ डॉक्टर साहेब यहाँ नहि देखथिन तऽ केना हेतै बेगूसरायमे मानि कऽ चलियौ जे एक पुरजा लगबय खातिर एक दिना पहिले करय पड़ै छै ओकर बाद फेर पेशेंट देखबय पड़ै छै ओकर बाद मानि कऽ चलियौ जे राति भरि नम्बर लगबय पड़ल फेर देखबय पड़ल सभकिछु करय पड़ल तब जाय कऽ हम जे छै से डॉक्टर साहेब आबै छथिन देखेलका दबाइ देलका जे देलका नहि कोनो कोनो लिख देलका कभी कम लिखलका कभी बेसी लिखला बिल देलका तगड़ा दए हमसभ छियै से परेशान लोक रहै छै गरीब आदमी स्वस्थ सेवा सही नहि चलि रहलै हइ सरकारी एगो हॉस्पीटलके ककरो लोक सहीसँ देखै उखै नहि छै इसभमे गेल तऽ कोइ बढ़िआँ देखलक कोइ सुनलो गेल कम ई लए कऽ देखलक कम दबाइ उबाइ सही समयसँ देथिन तऽ लोक सदर अस्पतालेमे देखा लेतै प्राइभेटमे कथि लए जयथिन लोक यहाँ प्राइभेटमे बिले इतना जादा दै छै लोक पैसा जादा लेल जाइ छै मने बहुत परेशानी छै एहि लए बहुत दिक्कत छै ओहि लऽ कऽ छै जे रोगी सभमे कि जे बुढ़बा लोक दिक्कतमे पड़ि जाइ छै लगै छै स्वास्थ्य विभाग एकदम अथि दए नहि एंबुलेंसों नहिए रखै छथिन बैठला डॉक्टर साहेब देखला मानि कऽ चलियौ बहुत दिक्कत होइ छै सभ लोक लए कऽ छै स्वास्थ्य विभाग कहै छै लोक बढ़िआँ रहतै तभिए ने सभ गरीब लोक बढ़िआँसँ जीतै ई लए कऽ छै जे लोक एम्बुलेंस हइ नहि अथि रहै छै दबाइ लेलहुँ दबाइके छै जे पाँचके बदला दस लिखलका तऽ हमरा गरीब लोक थोड़े गुजर हेतै एहि सभमे आ नहि एम्बुलेंस रखै छथिन तऽ केना लोक जेतै अयतै ई लए कऽ बहुत दिक्कत परेशानी बढ़ि जाइ छै आ नहि तऽ स्वास्थ्य कारवाइपर तनि धियान देबै तब तब ने ठीक रहतै सभ गोटा मिल कऽ स्वास्थ ठीक तब सभकिछु ठीक रहै हइ आ डॉक्टरसभ एम्बुलेंसों नहि रखने छै नहि समयपर लोकके देखै छथिन दबाइयो लए लए गेला तऽ पुरजा बनेलका उनेलका गरीब आदमी एकदम अथि भए जाइ छै स्वास्थ सेवासँ एकदम बढ़िआँ रहयके चाही तब ने गरीब गुरबा लोक देखयतै देखबै लए नहि गेल कभी लेटकेँ बैठला कभी कखनहि बन्द कए कऽ कभी कोइ तरहके बात नहि कभी रिपोर्ट नहि आया है कभी किछु नहि किया है एनामे तब तक गरीब आदमीके स्वास्थ बहुत खराब होइ जाइ हइ नहि एम्बुलेंस रखै छथिन नहि कभी काल लए जाइ छथिन लोक गाड़ी भाड़ा कए कऽ गेल ऊपरसँ दू घण्टा चारि घण्टा पाँच घण्टा बैठल रहौ तब डॉक्टर साहेब कखनहु बुलेताह तऽ गेलहुँ देखबय लए तब बिहारमे इसभके बहुत दिक्कत छै सभसँ बेसी बेगूसराय क्षेत्रमे आओर दिक्कत छै लोक कहै छै सदर अस्पताल जाहौ बढ़िआँ होतौ गरीब बुढ़बा छियै देखाय लिहे वहाँ लोक आओर कष्टमे रहल कहलकै ओ डॉक्टर साहेब नहि एलखुन आइ काल्हि छुट्टीमे छथुन परसू ई चीज छै ओहि लए कऽ छै जे स्वास्थ सेवा ठीक रहतै तब गरीब लोक बहुत अच्छासँ जी पयतै रहए जतेक कमाइ नहि छै ओतेक कुल तऽ डॉक्टरेमे लागि जाइ छै लोककेँ आ जतेक जतेक बिल बनबै छै उतना दैए ने पड़ै छै गरीब लोक डॉक्टरके एना केना चलतै देश